आमच्या गांवांनी इवेंट जाता इवँट प्रोग्राम जाता वर्सांनी वर्तापन आनी सत्यनारायण पुजा आसता देवळान देवळान पुजा जाली सकाळी की रातची नी दुनपरां जेवण आसता लोकांक जेवण केले बायल्यो सगल्यो वांगडा रांदता बरी मजा करता एकामेका कडेन एकामेका उलोवन सगळें जेवण करता म्हणल्यार एक बायलांची एक हें आसता एकोट आसता तेन्ना मागीर ती मागीर तुमकां जेवण जालें की रातचीनी ऑर्केस्ट्रा आसता एक ऑर्केस्ट्रा एक नाटक मागीर भुरग्यांचे गॅदरींग आसता आनी बायलो न्ही आमी थिनसांच्यो पालकी काडटा देवळांची देवळां पालकी काडली की फुडी घालता सगळीं बायलो एक जावन तें एक इवेंट आसता आमचें आनी मागीर दुसरें दीस न्ही सद्दाना पुजा आसता सद्दां पुजा दिस न्ही नारीक शक्ती म्हण आमी एक भुरग्यां बायलांचो प्रोग्राम करता इवेंट करता बायलांक एक उलोवपाची हें दिता संदी किदें आपले बद्दल तांकां क्वेशन करता तें क्वेशन मागीर आन्सर तेंच्यांनी सांगपाचें मागीर तेंकां प्रायज आसता मागीर आतां मारून म्हणयलो की त्यो धालो आसता धालो जाले की बायलो सगल्यो एक जाता आमी ती रातच्यो आनी रातची आमी मागीर धालो म्हणटा ह्या सायडी पांच बायलो त्या सायडी पांच बायलो लागोन धालो घालता आनी भुरग्यांचो फॅशन शो आसता प्रायजीस आसता अशे अशे गांवान एक एक इवेंट आमचे जाता वर्सां दोन फाटी जाता एक वरता पंदरा दीस जाता स्थापना केल्ली दिसता आनी एक ती प्रमाणान सत्यनारायण पुजा आसता तें दिसूं जाता अशें आमचें गांवांनी अशें इवेंट जाता आनी अशीं एक मेळटा एक बायलें सगलीं एक जाता आनी आमी अशी फनशी करता नारी शक्तीचे जातरी मिन्स इवेंट जाले की भुरग्यांचो प्रायज बी जाले की आमी ते पयशे प्रायज बी घेता आनी मागीर आमी पिकनीक शिकता ते पयशांचे आनी ते मागीर आमी सगल्यांक बायलांक आपयता आनी आमची एक मजा अशी अशी फनशी आमी इन्जॉय करता थँक्यू